नमस्कार भैया एह् में भैया राहुल कुमार में जेह्ड़ा तुसेंई फोन दित्ता हा रपेयर करने गी ओह् तुसें आं करूड़े दा रपेयर मैं लैने ही आया हा यरो भैया तिन चार दिन ते होई गे तुसेंगी में फोन दित्ते दे तुसें रपेयर नेईं कीते दा अजें

अच्छा अच्छा अच्छा ते भैया फोन ते में लेई जाह्गा पर तिन चार दिन तुसेंगी दे ओह् दित्ते दे होई गे फोन ते तुसें अल्ली तक ठीक नेईं कीते दा ते फ्ही में मेरे बिजनेस जेह्डे चला दे में बंद होई जाने मेरा सारा कारोबार जेह्ड़ा फोना च चला दा फ्ही मैं ओह् कि'यां चलाना दिक्ख हां भैया अगर कुसै ने फोन दित्ते दा रपेयर कराने ते तुसें एह् एह् दिक्खना चाहिदा नेईं कि में पैह्लें कम्म कोहदा करना ऐ जां केह् दिक्खना ऐ एह्दे बिच्च कम्म करना चाहिदा कुसै दा कि किन्ने कुसै दा बड़ा जरूरी ते नेईं ऐ करना चाहिदा बंदे दा कम्म अच्छा अच्छा पक्का मिली जाह्गा नी आं जेह्ड़े ओह्दे फीचर बगैरा जेह्ड़े पूरा रपेयर करियै देओ मिगी ओह्दे कैमरा च कोई फर्क होग ओह्दा बी ठीक करी जां कैमरा बगैरा जां कोई चार्जर पर कोई चार्जर जेह्डी पिन ऐ नुहाड़ी ओह् बी नेईं खराब होई जां कोई मतलब खोलन लग्गै ते पूरा अच्छे तरीके कन्नै जोड़ेओ कि लग्गै कि नेईं जियां ऐ फोन इ'यां गै ठीक ऐ भैया